پانچ ریاستوں کے نام کہنے کے لیے بولا گیا تو پہلی ریاست تلنگانہ دوسری ریاست آندھرا پردیش تیسری شملہ چوتھی ویسٹ بنگال آخر میں پانچویں پنجاب